माल पोसय छियै तऽ मालके ठण्डाके मौसम आबय छै तऽ ओकरा नार बिछाइ दै छियै ओकरा खातिर घर बनबय छियै जे मालके हमरा ठण्डा नहि लगतै शरीर ठीक रहतइ मालके ओकरा बीमार होइ जाइ छै तऽ ओकरा डॉक्टर बोलबय छियै दबाइ सुइया दिलेबय छियै जेना लोक लगय छै दबाइ बीरो पैसा ओइसँ मालके लगय छै ओकरा बढ़िआँसँ पालए लए पड़य छै जेना अपना जीवनके अथी रखय छियै ओना अपना मालके पालए लए पड़य छै मालके ठण्डा मौसममे ओकरा सूतीके बोरा आनय छियै तऽ ओकरा जूट बना कऽ ठण्डाके मौसममे बान्हि दै छियै तऽ ठीक रहय छै ओकरा ठण्डा नहि लगय छै ठण्डा नहि लगय छै तऽ ओकरा की करय छै जे खाना दै छियै बढ़िआँ खाना दै छियै खानामे दै छियै घास देलियै भूस्सा देलियै खल्ली देलियै झट्ठा देलियै नीमक देलियै उसब दए कऽ ओकरा खि भोजन दै छियै मालके मालके भोजन खिलाकऽ तऽ माल दूध दै छै तऽ बहुत अच्छा लगय छै दूध खाइमे दूधसँ कितना चीज होइ छै दूध खाइ छियै अपनो खाइ छियै बेचबो करय छियै तऽ लोक खाइ छै बच्चा खाइ छै दूध गायके बच्चासँ सब सही रहय छै तऽ पोसना चाही बहुत अच्छा होइ छै माल मालके पोसयके चाही पोसिकऽ अपना आगा उन्नति बढ़य छै माल होलय लक्ष्मी मालके बढ़िआँसँ पालयसँ बहुत पुण्यके बात होइ छै पालयके चाही मालके पालयके चाही तऽ बहुत अच्छा होइ छै मुर्गी जेना पाललकै पालय छियै तऽ मुर्गी अण्डा दै छै तऽ ओकरा बेचय छियै खाइ छियै अमलेट बनबय छियै सब्जी बना कऽ खाइ छियै हर तरहसँ ओकरा खाकऽ बनाकऽ खाइ छियै खाकऽ की कहय छै शरीर स्वस्थ करय छियै बढ़िआँ रहय छियै तऽ पालयके चाही अच्छासँ भेलय